हालक वर्षमे विवाद व्यवसायमे बहुत से बदलाव आयल छै जाहिमे शाकाहारीमे बेसी बदलाव आयल छै कियाकि लोक जे छै शाकाहारीके तरफ जाइ बेसी जाइत छै आओर माँसाहारीकेँ छोड़ै लेल चाहैत छै कियाकि पहिने हमर सभके इलाकामे बहुत बेसी बलि प्रदान होइत रहै आओर बहुते बेसी माँसाहारी दुकानोसभ रहै आसपास ओहोसभ कम भए गेलै हेँ आर बलिदानोसभ जे छै से अस्सी प्रतिशत तक कम भए गेल छै हमर इलाका सभमे आर सब्जी सभके दोकान बेसी खुलल छै आर सब्जी सभके जे छै से आइ काल्हि बेसी यूज भऽ रहलै हेँ पूरा हमर गाँवमे आर मीट मछलीके दोकान लगभग साफ खत्मे भए गेलै हेँ हमरसभके इलाकामे आर कियाकि लोकसभके खून खराबा ई पसन्द नहि आबि रहल छै